मैं सूखे वाले मौसम में अपने पौधों की देखभाल करने के लिए मेरे घर में जो थोड़ा वेस्ट पानी हो हो बचता है जैसे कपड़े धोने के बाद अलहारने के बाद पानी बचता है ऐसे कुछ कुछ कामों के बाद जो पानी बचता है तो मैं एक टंकी में इसको एकत्रित करके रखती हूँ और जो सूखा वाला मौसम आता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे पौधे सूखने लगते हैं तो मैं उस पानी का उपयोग जब करती हूँ और जैसे खराब मौसम आता है तो मुझे पौधों की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करना पड़ता है जैसे उनपे छींटे सी गिर जाएगी तो पत्तियाँ मर जाएगी तो मुझे ऐसे एक हरा टाइप का कपड़ा है मेरे घर में मैंने अपने हाथों से बनाई हूँ हाँ घर के कपड़े से ही तो मैं ऐसे उसको रसियों से बांध देती हूँ ताकि वो ऊप पौधों के ऊपर ना गिरे और वो उसके ऊपर ही गिरे वो सारा जो नुकसान वाला जो है वो उसके ऊपर गिरे और मेरे पौधों तक नहीं पहुंच पाए मैं ये सब तैयारी मौसम आने से पहले ही लेकर चलती हूँ ताकि मुझे अचानक मौसम बदला और मेरे पास तैयारी कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता मैं पहले से सारे कुछ अपने पास फंडे रखती हूँ पौधों को लेके